हय हय हय हय तुमी कोण खंयसान उलयता आ सांग किदें जालें कसली किदें जालें

केन्नाची गजाल ही आतां आ आ एक आठवडो जालो आतां काल काल आयल्ले आ आ हा हा आमी थंय वचून पळयता हय करपाक जाय ती तुमचें शेत न्ही तें पूण आमी पयली पळोपाक जाय हय हय हय हय आमी पयलीं येता निदेश करता आनी तुमची जें आसा जे किदें मागण्यो आसा त्यो आमी गोवोमेंटा कडेन पावोयता पयलीं आमकां पावोपा पडटलें न्ही खरेंच आसा जाल्यार काय ना तें हय तुमचें तें आमचें मागणें मुखार धाडटले न्ही तुमी आमी धाडटा मुखार तेंच सांगले न्ही हांवें आतां मुखार धाडटा म्हूण तुमच्यो मागण्यो पयलीं पळयता येता आतांच येता आनी पळयता ओके तर बरें येता खंय म्हणलें तुमी